हमें जो है कला इसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कलाकार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता हम लोग जो हैं समूह से जुड़े हमारे यहाँ जो एक जो है फैक्ट्री बनाई गई जिसमें तागे तागा निकलना होता था हम लोग जो है उसमें कम से कम दस पन्द्रह महिलायें जो है काम कर रही थी तो हा ट्रेनिंग देने को एक दीदी एक सर आए थे उसमें क्या होता था केले के जो केले का पेड़ होता है उसको मशीन में डाल के उसके तागे निकालने थे हम लोग तागा निकाल के उसमें रंग भरते थे उसको धूप में हल्की धूप में सुखाते थे फिर ये जो कला है वो दीदी हमको जो है बैग कैसे बनता है टोपी कैसे बनती हैं या इसके जो पूजा करने वाली टोकरी फूल तोड़ने वाली टोकरी ये सब कैसे बनता था तो हम औरतें जो हैं बैठ के उसको अच्छे से समझते थे और उसको बनाते थे वो कला करना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था हमारी दीदी बताती थी कि इसकी कैप बनानी है जैसे कि केलों केले का जो रेशा होता है उसके तागे बना के और अच्छे से रंग भर के इसकी कैप बनाओ बाहर विदेश शहरों में इसकी बहुत तेज़ जो है इसकी मांग होती थी तो हम लोग क्या करते थे उन वो पहले बनाती थी तो हम लोग उनको अच्छे से देखते थे हम लोगों को ट्रेनिंग देती थी दीदी तो हम लोग बनाते थे उसको फिर इसकी चप्पल कैसी बनी है किसी मतलब बाहर विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है इसकी चप्पल की चप्पल कैसे बनाया जाता है या इसकी कैप कैसे बनाई जाती है पूजा करने वाली टोकरी और ये बच्चों की छोटे छोटे मोज़े लेडिज़ पर्स ये सब बताती थी हम लोग जो बताती जाती थी बैठ के अच्छे से उसको समझते थे देखते थे इसकी छोटी छोटी जो हें रस्सियाँ बनाई जाती थी फिर रस्सियाँ बना के रंग बिरंगी रस्सियाँ पतली पतली सी रस्सियाँ छोटी छोटी बना के फिर हम लोग उसमें अपनी अपनी इच्छानुसार जैसे वो बताया करती थी ऐसे इसको बनाओ ऐसे बनाओ तो हम लोग जैसे कि कैप है और यही सब बनाते थे जब वो हम लोग कम से बीस से पच्चीस महिलाएँ हुआ करते सब लोग एक साथ बैठ के बनाना हम लोगों को उसमें कलाकारी करना बहुत अच्छा लगता था जब वो बन के ढेर सारा सामान हम लोगों ने बनाया हम लोगों बाहर भी उसको दिखाने ले गए एक जो है दुकान लगाई तो हमारा सामान बिका भी तो हम लोगों को कलाकारी जो है अपना वो इच्छानुसार फिर हम लोग अपने मन से बनाने लगे हर चीज़ अच्छे से तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था ये सब बनाना हम लोग आज भी इसको बैठ के बनाते हैं हमारे यहाँ वो डेलवा जो हैं वो बनाए जाते हैं हम लोग बैठ के उसको बनाते हैं अच्छे से

जिस हम लोगों को पहले तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था कला कलाकारी हम लोगों को नहीं आती थी कुछ बना ही नहीं पाते थे हम लोग इस समूह में जुड़े तब जाके हमारे यहाँ एक मशीन लगाई गई रेशा बनाने वाली फिर हम लोग बैठ के अच्छे से सब लोग सीखते थे सिखाने वाली दीदी सब अच्छे से सीखते थे फिर बनाने लगे आज भी बनाते हैं अपने घर पे तो हमें जो है बहुत अच्छा लगता तो है और हम सब लोग बैठ के बनाते भी हैं